हमारे घर के आस पास हरे चारागाह मौजूद हैं घर के समीप एक बाड़ा वा एक खुला मैदान है जहाँ बस सुबह शाम गाय बैल व बकरियाँ चरने के लिए आती रहते हैं जो अक्सर कठोर मौसम प्लास्टिक पानी की कमी जैसे पर्यावरण परिवर्तनों का प्रभाव जानवरों पर देखने को मिलता है कई बार वे प्लास्टिक खा लेने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है कई बार मैंने देखा है कि प्लास्टिक खाने के बाद वह पानी या पॉलिथीन उनके गले में फँस जाती है जिसके कारण वह तड़पने लगते हैं और बाद में उन्हें उनके मुँह से उस प्लास्टिक को निकालना पड़ता है तथा पानी की कमी के कारण भी जानवर गंदा पानी पीने व नाली का पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं कठोर मौसम का भी उन पर अत्यंत कठिन परिवर्तन होता है जिसके कारण वह अक्सर बीमार हो जाते हैं और गर्मी के मौसम में वह अत्यधिक परेशान दिखाई पड़ते हैं इसी के साथ साथ मौसम परिवर्तन से भी जानवरों में नए प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं जो कि मानव समाज के लिए भी अत्यंत हानिकारक हैं तथा इस पर जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है तथा प्लास्टिक पन्नी और प्रदूषण जानवरों के लिए आज के समय में सबसे बड़ा अभिश्राप है हजार कई हजार जानवरों की मृत्यु प्लास्टिक और पन्नी खाने से हो जाती है जिसके चलते आए दिन किसी ना किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है जिसके लिए शासन को भी कठिन कार्यवाही करनी चाहिए तथा इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है